हैलो डॉक्टर साहब नमस्ते ओह् में केह् सनां ओह् मे ना बमार होई गेदी आं ते थोह्ड़ा जुकाम बुखार होई गेदजा ऐ ते हून तुस सनाओ में केह् करां बड़ियां उल्टियां बी होआ दियां न में ना अज्ज दिनें ना कढ़ी चावल खाद्धे हे ते उंदे कन्नै थोह्ड़ा पेट बी खराब लग्गा दा ऐ आं पता नी मन खराब होआ दा उल्टियां होआ दियां ठीक ऐ अंजी आं में बी सिंपल गै खंदी ते बाहरा दा निं खंदी ऐ पता निं केह् होइया हां आं होर केह्ड़ी दुआई खावां ठीक आं

ठीक ऐ में तुसेंगी मुड़े गी चैक कराई लैना ठीक ऐ ठीक ऐ फिर ठीक ऐ